की हेलो हम आर के कॉलेज मधुबनीसँ बाजि रहल छी प्रोफेसर इंदू कुमारी हँ खुश रहू अपने केेँ बाजि रहल छी अच्छा अच्छा कहू अहाँ कॉलेज पर नहि आबि सकैत छी तऽ फोने पर अहाँकेँ चाही सबटा हेल्प कॉलेज पर एबतियै तऽ बेसी बढ़िआँसँ बुझतहुँ हँ कहू कहू हुँ जानकारी ठीक छै अहाँकेँ होम साइंस ओनर्स अछि हँ ठीक छै ने हँ आइ काल्हि तऽ बहुत पढ़ि रहल छथिन होम साइंस तऽ एहन छै कि ओहिमे नूट्रिशनके बारेमे बेसी जानकारी रहैत छै पोषकताके अभावमे अखन कुपोषण फैल रहल छै तऽ मालनूट्रिशनके दुआरे हमर देश ओहिना बदनाम अछि मालनूट्रिशन कम करैके लेल कुपोषणके दूर करऽके लेल पोषक तत्वके जानकारी होयत तखने अहाँ दूर कऽ सकैत छियै जरूरी नहि छै कीमती समान आओर दूध आओर जूस से ई सब भेटै साधारण दालि भात चोखासँ भी हमसब पोषणके प्राप्त कऽ सकैत छी अगर ओ स्वच्छ आओर ताजा रहै अहाँ जानते हेबै एहिमे ब्रान्चमे आओर भी प्रोफेसर सब छथिन हम तऽ एतऽ हेड छी आओर हम अहाँकेँ मदद इएह कऽ सकैत छी कि अहाँ जखन एबै तऽ क्लास अहाँकेँ जल्दीसँ भऽ जायत एतऽ आओर बहुत विद्यार्थी सब छै अहाँ दूर से अबैत छियै कि अच्छा अच्छा कोनो बात नहि सरसोसँ अबैत छियै तऽ नहि डेली नहि आबि सकैत छी तऽ अहाँकेँ गाममे डेरा प्रोवाइड करा देब डेरा अहाँके डेरा तकबा दै छी सस्तामे एकटा आर के कॉलेजके बगलमे देखिऔ अहाँ विद्यार्थी छी अहाँकेँ कहब बिलकुल अहाँकेँ भऽ जायत व्यवस्था लेकिन क्लास सब करऽ पड़त हँ क्लास नहि करब तऽ अहाँकेँ जानकारी नहि होयत आ हमरो सबके दिक्कत होयत फोर्म तोर्म नहि भरे देब सब क्लास करिऔ हँ तऽ ठीक छै एतऽ अहाँ रहैके व्यवस्था भऽ जायत

अहाँकेँ इण्टरमे नम्बर केहन छलऽ कोन डिबिजन छलऽ अच्छा ठीक छै नहि एहि बेर बढ़िआँ करू ग्रैजूएशन फाइनल इयर अछि हँ चलू बढ़िआँ बात हँ तऽ प्रैक्टिकलोमे नम्बर होयत अहाँकेँ एहिमे अहाँ प्रैक्टिकलमे आयब रेग्युलर विद्यार्थी जे रहैत छै ओ तऽ बुझैत छै सब चीज बढ़िआँसँ प्रैक्टिकल दै छै किआ तऽ एतऽ प्रैक्टिकल बड़ा टाइट लेल जाइत छै तै अहाँ अयबै तखने बुझि पयबै कऽ पयबै बढ़िआँ नम्बर रहत आगाँ नौकरी चाकरीमे काज देत एना फोन पर अहाँकेँ कते गप हम कहब अहाँ कनी कॉलेज अबिऔ ठीक छै नहि ठीक छै ठीक छै लेकिन नहि लेकिन विद्यार्थीके फोन पर एतै आइ अहाँके हम कहि देलहुँ अहाँ इसकुल पर कॉलेज पर अबियौ ठीक छै ठीक छै ठीक छै रखैत छी हँ ठीक छै